मां पहिरियों दफ़ो जॾहिं स्टेज ते चढ़ियुमि ऐं गानो ॻायण जी कोशिशि कई उ उन महिल मुंहिंजियूं शरीर थुलण लॻो ऐं मां डकण लॻो मूंखे मुंझु थेअण लॻी भई मां कीअं ॻाईंदमि एतिरो सोचो त पोइ मूंखे इमिडिएट दीमाग़ु में आयो बई मां थोरो शांति रहंदा हिकु सेकंड ॿ सेकंड थोरो शांति थी वियुमि ऐं शांति थियण खां पोइ मां जय झूलेलाल जो भॻवान जो नालो यादि कयोमि यादि करण खां पोइ मूंखे हीअ लॻो मुंहिंजे में कुझु हिमथु आई आहे जेको पो मां भई उहेई गानो ॻायो हो ऐं उहो गानो ॻायण खां पोइ मुंहिंजे में बि थोरी हिमत आई छा त माण्हू तारियूं वजायनि तारियूं वजायूं त मूंखे बि जोश अची वियो भई वाह भॻवान मुंहिंजे मथां अहिड़ी कृपा कई जो मूंखे ॻायण न पियो अचे ऐं मूंखे ॻायण सेखारई जय झूलेलाल